नमस्ते नमस्ते जी हाँ गाड़ी तो मिलेगी हाँ कहाँ जाना है अच्छा कानपुर तो कितने लोग हैं हाँ गाड़ी तो है

तो ठीक है अट्ठाईस को जाना है तो सुबह जाना है कि शाम को तो ठीक है सुबह में गाड़ी देंगे अब वहाँ का किराया आना जाना तो मान लीजिएगा क़रीब दस हज़ार रुपये पड़ेगा कमो बेशी क्या होगी अब आप जानती हैं कि भाई अब डीजल है पेट्रोल है महंगा है भाई अब हर चीज़ ख़र्चा है ड्राइवर को देना पड़ता है तमाम बातें हैं चलिए ठीक है इतना नहीं है कि मतलब जो समझ में आना वह करना है देना हो गया जो दो पाँच सौ समझना वह कमो बेशी कर देना ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ नहीं तो कितने दिन लगेगा मतलब आपको कितना टाइम वहाँ लगेगा दो दिन तो ठीक है अब एक दिन जाएँगे फिर दूसरे दिन आएँगे दो दिन तो लग ही जाएगा लेकिन चलो ठीक है कोई ऐसा नहीं है कि हो जाएगा नहीं नहीं ठीक है वह हो जाएगा ऐसा नहीं है भाई अब दो चार घंटे तो आगे पीछे तो होता है गाड़ी घोड़ा वालों ठीक है जब आपको जाइएगा ना तो आप एक दिन पहले या दो चार घंटा पहले हमको बता देना नमस्ते नमस्ते